मैं पंचकुला से शिमला की ओर गया जब शिमला में मोटरसाइकिल से जा रहा था तो वहाँ ऊँचे ऊँचे चीड़ के देवदार के और साल के वृक्ष थे पहाड़ों पर बड़ा ही मनोहर दृश्य देखने को मिला हल्के हल्के बर्फ़ की बरसात हो रही थी कपड़े भीग भी रहे थे इतना सुहाना मौसम था कि मेरी जिन्दगी में कभी मैं इसे भूल नहीं सकता वहाँ पर सेब के पौधे भी थे और सेब भी काफी किफायती भाव में बिक रहे थे वहाँ की हिमाचल की माहिलाओं का वेशभूषा देखते ही बनता था वहाँ ऊँची पहाड़ों पर से हम लोग नीचे की ओर देखें तो नीचे छोटे छोटे मकान दिख रहे थे वहाँ पर जितने भी मकान बने थे शिमला में सब पहाड़ों के ऊपर ही बने थे वहाँ की खेती भी पहाड़ों के ऊपर ही होती है और छोटे छोटे भाग में होती है वहाँ के खेती घुमावदार रास्तों पर ही की जाती है और वहाँ पर जो घर होते हैं वो सामूहिक रूप से नहीं होते दूर दूर एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की अंतराल पर मकान बने रहते हैं वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहर लगता है